जियां में तुसेंगी पंजें देशे दे बारै दस्सनी साढ़ा पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐ दूआ देश चाइना चाइना ने करोना हमारे करोना साढ़े देश च फैलाया त्रीआ देश नेपाल ऐ चौथा देश भूटान ऐ पजमां देश बंग्लादेश ऐ